मैं अपना खाली समय में ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद करता हूँ अच्छे अच्छी बातें करना करना ऊ पता करता हूँ घूमना पसंद करता हूँ अच्छे लोगों से मिलना पसंद करता हूँ अच्छे अच्छी बातें सीखने को पसंद करता हूँ कुछ चीज़ें को के बारे में जानना पसंद करता हूँ खाली समय में मैं में अपना कुछ अच्छा अच्छा दो काम ने नहीं कर सकता वो काम कर लेता हूँ और भूसी चीज़ें ऐसी रहती है जो मैं मैं चाह के जो वैसे नहीं हो पाती है लोग हर समय में करने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा ज़्यादा जो घर पे टाइम देता हूँ घर पे टाइम एक अलग अनुभव अनुभव है उसके बाद दोस्तों से मिल लेता हूँ थोड़ा सा मोआईल चला लेता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब घूम घूम फिर लेता हूँ थोड़ा सा जो किसी से मिलने जुलने जाना हो तो उससे मिल लेता हूँ सबको समय दे देता हूँ हर समय में मैं इतर में क्या करता हूँ कुछ खाने का मन होता है तो खाली समय में कुछ खाने खा बना लेता हूँ कुछ खाने का होता है मेन तो खाने बना लेता हूँ फिर उसके बाद फिर उसके बाद घर पे थोड़ा सा मस्ती हो जाती है मस्ती कर लेना बच्चों के साथ मस्ती कर लेते हैं बस इसलिए बस इतना समय में यही करता हूँ मैं उसके बाद फिर खाली समय में थोड़ा सा मैं पढ़ पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा सा मुझे पढ़ने का भी उसके बाद सोओगे थोड़ा कुछ उस उस बारे में जानने जेनेरल नॉलेज पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है जनरल नॉलेज पढ़ के उसके बाद थोड़ा सा मैं घूम लेता हूँ जहाँ मैं ओ जिससे से खाली समय में जरुरी काम कर लेता हूँ आज तैतर में जरुरी काम करता हूँ खाली समय में